हँ बिजलीके खतराके बारेमे हमरा पता छै जेनाकि नङ्गा पएर नहि जाना चाही बिजलीके नहि छूना चाही जेनाकि वायर जे छै ओकरा अगर वायरके कोइ खोलिक छोरि देलकयए बिना प्लक लागल तऽ ओकरा नहि छूना चाही जेना बोर्ड खुलल छै तऽ बोर्डके बिना रबड़ वाला चप्पल पिनहने नहि छूना चाही आइरन लगाए देलियए बोर्डमे आओर आइरन लगाए देलियए बोर्डमे उसके बाद ओकरा जे छै छू रहल छियै आओर ओहिमे कर्रेंट लागि रहल छै तऽ ओकरा नहि छूना चाही आओर हमरा बिजलीके छोटा बच्चासँ बचायके रखना चाही छोटा बच्चाके बिजलीसँ बहुत खतरा होइत छै ओ न नासमझ होइत छै आओर जानि बुझिक बिजलीके छू दैत छै ओहिसँ ओकरा बहुत नुकसान पहुँच सकैत छै फेर ओहिसँ आओर बिजलीके उपकरणके हमेशा बच्चासँ दूर रखना चाही